नमस्कार मैम

कौन सी गाड़ी चाहिए हमारे पास तो सभी गाड़ियाँ हैं चाहिए चलो ठीक है पहले आइए देख देखिए तो वो आएगा फूल टू व्हीलर चाहिए आपको रेस वाली आएगा तो होंडा शाइन भी है सभी गाड़ियाँ हैं हमारे पास केवल आप नाम और हम लोन पर दे सकते हैं जैसे भी ख़रीदिए आप कैश ले सकती हैं तो कैश दे सकते हैं हाँ मोल लोन पर भी मिल सकती है और उसकी गारांटी भी है

देगी ज़्यादा नहीं देगी देगी ज़्यादा देगी ना देगी ज़्यादा नहीं देगी हाँ बढ़िया चलेगी क्यों ना चलेगी पैसा लगेगा तो बढ़िया चलेगी जैसी गाड़ी लोगी वैसी चलेगी अरे हर एक चीज़ की गाड़ी जो हर एक चीज़ है वो अलग अलग है ना हाँ गारांटी भी रहेगी वो डेढ़ लाख की पड़ेगी हाँ बुलेट किंग तो महंगी रहेगी ही हम्म आज आज कल कौन सी गाड़ी सस्ती है कौन डेढ़ लाख की है दो लाख की एक लाख की जैसा गाड़ी लोगी वैसा रेट जोनसी गाड़ी लोगी वैसा रेट रहेगा ना आप आइए देखिए तो कौन सी गाड़ी है जैसी गाड़ी में लोगी वैसा रेट रहेगा कौन सी गाड़ी लोगी

होंडा शाइन आइए देखिए ले लीजिए लोन पर ले सकती हो फुट बाई वह भी वह भी हमारे पास है हाँ हमारे पास सभी गाड़ियाँ हैं मैं बोली ना सभी गड़ियाँ हैं छोटी से ले कर बड़ी तक गाड़ियाँ हैं

वो भी पड़ेगी एक डेढ़ लाख एक ला डेढ़ लाख हाँ एवरेज बढ़िया देगी हमारी एजेंसी है ख़ुद की एजेंसी है मैं इसी की देख भाल करती हूँ

यही सब करते हैं चलो ठीक है बात में मिलें लेना हो तो